आङो बे जिउआव बेसेन गोसासिनखौ गावनि मान गावनि जिउ आरो फिसा फिसौनि जिउ मानसिनि जिउखौनो बयनिख्रुइफ्रायबो बेसेन गोसासिन सानो बेबायदिनो मानसिनि जिउखौ माब्लाबाबो जोङो बायनानै मोनफिना नांगौ होननाै जोङो लाख थाखाजों स'ना रुफाजोंबो जों रुजुजाया मानसिनि जिउखौ आखायनो जोङो थांनानै थानाय समावनो जोङो गाव गावनि जिबन गाव गावनि फिसानि जिबन आरो मानसिनि जिबनखौ जों जोथोनै लानांगौ गोनां जायो मानो होमबा जोङो मानसिनि जिउखौहाय जोङो नांगौ होनानै जोङो लाख थाखा कौटि थाखा होबाबो जों बायनो हाया उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया जोनोम होनानै गोबां खस्थनि गेजेरजों फोरोङो फेदेरनो फोलावङो बायदि जों गोरलैनिफ्राय फेदेरनायजों लोगोसे बेबायदिनो फोरोङो मोजां मोजां गियान होयो आरो मोजां बेफोरबायदि सोलोंनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदिजोंसो जोङो मोजां गियान मोननो संसारखौ जों नुयो आरो मोजाङै जों बेफोरबायदिनो अनलायनांगौ गावजों गाव अनलायनानै गावजों गाव बेफोरबायदिनो सैथो बाथ्रा बुंलायनांगौ नांलाय खमलाय जानो नाङा जाय मानसिया मोजां मिलायबाबो बेसेन गोसासिन जायो आरो बेफोरबायदिनो अनलायनानै थानायासो मानसिनि बयनिसथायबो बेसेन गोसासिन आं सानो बिजों लोगोसे गाव गावनि थांना थानायाव बयजोंबो मिलायना थानाय अनलायनो हानाय आरो गावनि बे जिउआव मोजाङै मोजां गियान होलांनाय मोजां साननो हानाय आरो गावनि लाइफआव जि थांखि लादों मोजां थांखि लानानै जाफुं होनो हानानै मोजाङै थुंगेनाय बेफोरबो मोनसे बयनिफ्रायबो जि बेसेन गोसा आरो गाव गावनि सि सि सानो मानसिफ्रा खायसे थाखा फैसाखौ बयनिस्थायबो बेसेन गोसासिन सानो नाथाय सना रुपा धोन दौलतआ जेबो बेसेन गोसा नङा नाथाय मानसिनि जिउआसो बियनिसथायबो बेसेन गोसासिन होननानै आं सानना लायो आंनि साननायाव मानसिफ्रा मा सानो आं बेखौ बुनो हाया आरो बुजिया खिन्तु आं हले आं आंनि देहा आरो गाव गावनि जिबन गाव गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हानाय मोजाङै जोथोनै लानानै मोजाङै बेमार आजार जाया मोजाङै संसाराव थांनानै थानायाव गोबाव सम बेफोरबायदिनो गोबाव सम थांनानै थानो हायो जेसेनो थांनानै थानो हायो एसेनो गाव जिबननि लाइफनि जिउआ बेसेन गोसासिन होननानै आं साननानै लायो मानसिया दानो दं दानो गैया दसेनि समावनो जों मा जायो थास' बिलाइआव थानाय दैफोरबायदि जोङो दसेनो एक्सिदेन्थ जानानै थैब्रबबायो दसेनो माबा मोनसे एम्फौ एनलाफोरजों अरजायो दसेनो दैफ्रावनो थैलाबायो दसेनो मानसिनि जिउआ बायदि रोखोम जाब्रबबायो गाव गावनि जिउआव मा गाव गावनि खाफालआव मा लिरना हरदों जों बिखिनिसिमल' जों थायो इसोरआ जोंनो जिबायदि खाफालाव जों गोग्लैदों जिबायदि जों बे समसिमआखौ जोङो मोजाङै थांनानै थायो जि खाफालाव लिरना हरदों जों बि समसिमाखौ जों सफैबाथाय जोङो थैनो गिबाबो जों रावबो गवा मालानि समाव जों मा जायो हथात जों बेफोरबायदिनो बिफत निदान आदान जानानै जोङो मानसिनि जिउआ खेबसेनो जोङो जोबमो सोरबा लोंनाय सानायजों थैयो सोरबा बा बेबायदिनो बायदि रोखोम बेमार आजारजों बायदि रोखोम बेफोरबायदिनो हथातखरि एक्सि़डेन्टफोरजों जों थैयो खायसेया बेफोरबायदिनो सोरजोंबा बुथारजायो सोरजोंबा सिथार जायो सोरजोंबा बेफोरबायदिनो गावथारजायो बेफोरबायदि हिंसायार खालामजायो बेबायदि आरो गावबा गावनि जिउआव गावबा गावनि लाइफआव मोनसे मोनसे बयहाबो मोनसे मोनसे माबा दङ गाव गावनि थांना थानाय समाव जों रावबो गनाय नङा मानसि माइनियानो जों गावनि थैनांगौ थाइम सफैबा बेफोरबायदिनो जों मोनसे मोनसे नाम लानानैबो जों थानांगोन बे जिउआव बिखिनिसिमाव जाया थैनांगौ गैयाबाबो सोरबा बायदिया थैनांगौ थाइम गैयाबाबो सोरबा बायदिया गाव गावनि बेफोरबायदि अख्रा गोसो लानानै सोरहाबा बेफोरबायदिनो हथात माबा मोनसे जानानै थांबा गावनि जिउ गावनि जिउयारि लाइफआ लस जायो आखायनो जों बेफोरबायदि जानाङा बयहाबो मोनथाय दं गाव गावनि लाइफखौ गाव गावनि लाइफखौ साननानै जोङो गावनि जिबननि देतसिन जेबो गैया साननांगौ गाव गावनि जिउआनो बयनिस्थायबो देरसिन थांनानै थानाय समाव जों जेब्लायबो जोङो सांग्रा थांनांगौ जेब्लायबो जों साबधान थानांगौ जेब्लायबो जोङो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो सलिलांनो नाजानांगौ जों जेब्लायखि जोंनि देतसिन इसोरानोखा जोंनि धर्म आनोखा धर्मखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो गावखौ थांना थानाय समावहाय सैथोथायै खुलुमलांनांगौ अब्लानो नोंनि गासैबो बिफत आफत आनजादनिफ्राय रैखा खालामो जोंखौ बासायग्राया बेनो देतसिन आरो जों जि समसिम जों मोजाङै इसोरखौ खुलुमनानै जोङो मोजाङै थांनानै थानायाव जों इसोरनाव गथायबाय थायो थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय गासियावबो जेरावबो जोंखौ इसोरानो बासायबाय थागोन आरो जोंखौ माब्लाबाबो जोंखौ थाखात फैसा सना रुपा माब्लाबाबो जोंखौ बासायनो हाया आं बेफोरबायदि सानो आरो आंनि साननायाव आरो गुबुना मा सानो आं बिखौ बुजिया बेनोसै आं